पंज जनवरी उणवीह सौ सतरि छहीं फ़ैबररी उणवीह सौ ॿाहतरि सतीं मार्च ॿ हज़ार अठीं अप्रैल ॿ हज़ार वीह नाईं जून ॿ हज़ार टेवीह